ہمارے علاقہ میں پہلے تو زمیںیں بہت مہنگی ہیں اور جو کچھ زمینیں ہیں بھی تو بہت ہی زیادہ مہنگی زمیںیں ہیں کہ ایک عام انسان خریدنے سے قاصر ہے ایک عام انسان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے جو وہ اپنے ذاتی زمین خرید سکے اگر وہ کسی طرح سے زمین خرید بھی لیتا ہے تو قسطیں ادا کرتے کرتے اس کی زندگی پوری خراب بیت جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک سے بڑھ کے ایک سرکاری قانون لاگو ہوتے ہیں زمین خریدنے والوں کے اوپر جن کو زمین خریدنے والوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں قانونی قانونی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر زمین خریدتا ہے اور اس میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ قانون سے پاس کروائے قانون سے پاس کروانا پڑتا ہے اسے اور وہ مکان کا نقشہ بھی پاس کروانا پڑتا ہے اور اس مکان میں صرف دو منزل بن سکتی ہے دو سے زیادہ منزل نہیں بنا سکتا یہ سارے قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے